आमच्या गोंयान वेग वेगळे उत्सव जातात ह्या उत्सवान आमी गितांचो आनी नाचांचो वापर करतात लोकनृत्य पळोपाक लोकांक खूब आवडटा आमच्या गोंयात वेग वेगळी लोककला सादर करतात जशें की शिगमो कार्निवल बोंदेरां आनी हें लोकांक पोवपाक खूब आवडटा म्हणून पयसले पयसले जे लोक आसा ते हे उत्सव आमचे पोवपाक खूब येतात वेग वेगळ्या प्रकारचे लोकनाच ह्या उत्सवान सादर जातात जशें की फुगडी कुणबी नाच गोफ कट्टी फुगडी आनी हे जे नाच जे आसा ते लोकांक पोवंक भरपूर आवडटा फुगडीचीं पदां जीं आसा तीं आयकूंक सुद्दां लोकांक खूब आवडटा ह्या नाचांतली गावपाची जी पद्दत आसा ती वेग वेगळी आसता लोकांची आनी ती आयकपाक लोकांक बरें दिसता म्हणून खुबशे लोक जे आसा ते आमचे गोंयातले उत्सव पोवपाक येता शिगमो तर लोकांचो सगळ्यान फॅवरेट सगळ्यान आवडीचो तेंचो ते तांची ती नाचपाची पद्दत जी आसा तशीच तेंची गावपाची जी पद्दत आसा ती लोकांक खूब आकर्शीत करता तेका लागून खुबशे खुबशे लोक जे आसा ते फोंडा तालुकान जेन्ना आमचो शिगमो जाता तेन्ना ते पोवपाक खूब वयता कारण तेंकां खूब आवडटा कारण तेंचीं पदां तेंची नाचपारी जी पद्दत ही लोकांक खूब आकर्शीत करता आनी अशें हें आमचें गोंय जें लोकांक वेग वेगळ्या गोश्टी खातीर खूब आकर्शीत करता